میرے علاقے گاؤں میں كئی اہم تاریخی واقعات اور كہانیاں ہیں كچھ اہم واقعات میں شامل ہیں مقدس مقبرہ كا بننا مقامی ہیرو كی جنگوں میں شركت اور قدیم تعلیمی اداروں كی تعمیر